हलो मां जीअं त पंहिंजे ममीअ जे बारे में बु॒धाइणु चाहियां थो मुंहिंजी ममीअ जो नालो आहे इंदिरा डेटाराम मोटवाणी मुंहिंजे पपा जो नालो आहे डेटाराम मोटवाणी मुंहिंजी मम्मी पाकिस्तान जी शादी कयल आहे पाकिस्तान में हुन डेटाराम मोटवाणीअ सां शादी कई नाइन्टीन फौटी सिक्स में तंहिंखां पोइ पारटीशन जे टाइम ते उहे पाकिस्तान मां अ दादू ज़िले में रहंदा हुआ दादू ज़िले मां उहे पाकिस्तान मां सिधो बोट में अ बोट में चढ़ी करे कुतयाणे लथा कुतयाणे कुतयाणे में उन्हनि खे रैफ्यूजी कैम्प में रहायो वियो हो टैंटनि में रहंदा हुआ उन टाइम ते उन टाइमनि ते उन्हनि खे रोटी बि भंडारे में खाइणी पवंदी हुई पोइ राजको कुतयाणे मां थी करे कुतयाणे में थोरो टाइम रही करे उहे राजकोट लॾे आया राजकोट में हिननि खे पंहिंजा अ पना ॾेखारे करे हिननि खे पंहिंजा जॻहियूं मिलियूं अ क्लेम में हुननि खे पंहिंजी पंहिंजी जॻहियूं मिलियूं त उहे सभु पंज भाउर हूंदा हुआ पाण में मुंहिंजी मम्मी पंज चार ॾेराणियुनि सां गॾु रहंदी हुई मुंहिंजी मम्मी टियों नंबर ॾेराणी हूंदी हुई त हिनिनि जी ॿ ॾेराणियूं हुननि जे मथां उन टाइम ते जेको प्रेशर हूंदो आहे पोइ ॾाढी तूं तूं मैं मैं हलंदी रहंदी हुई घर में तंहिंखां पोइ मुंहिंजो पप्पा हूंदो हो ऐजूकेशन अ पढ़ाई कंदो हो टीचर हूंदो हो तंहिंखां पोइ टीचर थियण खां पोइ हुन प अ पंंहिंजा सिन्धी इस्कूल पिणु खोलिया पर मुंहिंजी मम्मीअ अ जे जामु तकलीफूं ॾिनियूं जामु तकलीफूं माना जाम चवनि मुंहिंजी मम्मी शाहूकारु घर जी हूंदी हुई पाकिस्तान में पर हिते हिननि खे खटाइणु फुल्को बि खाइणो पवंदो हूंदो हो चांवरनि जे खाइण लाइ सिकंदी हुई मुंहिंजी मम्मी इहे उहे घर में मुंहिंजी मम्मी उन टाइम ते घर में सिलाई कंदी हुई सिलाई करे माण्हुनि जा कपिड़ा सुबी करे असां पंहिंजो घ अ घरु ख़र्चु हलाइण जी कोशिशि कंदा हुआसीं मुंहिंजी मम्मीअ खे पहिरियों पहिरियों पुटु ॼाओ हो तंहिंखां पोइ हुनखे ॿियों नंबरु बि पुटु ॼाओ मां हिनजे पंजनि ॿारनि मां पंजों नंबरु ॿारु आहियां मुंहिंजी मम्मीअ खे ॿ वॾा पुट आहिनि तंहिंखां पोइ ॿ धीअरु आहिनि ऐं हिकिड़ो मां सभिनी खां नंढो पुटु आहियां हुननि जो हा मुंहिंजी मम्मी अ पंहिंजी मुंहिंजे पप्पा खे जामु साथु ॾीन्दी हुई ऐं मुंहिंजी मम्मीअ अ कंहिं टाइम ते पंहिंजे घटि इनकम में बि पंहिंजो सॼो घरु ख़र्चु हलायो आहे मुंहिंजी मम्मी खटाइणु ठाहिण में ॾाढी होशियारु आहे मुंहिंजी मम्मीअ जे हथ जूं ठहियल जूं खटाणूं आसे पासे वारा खणी वेन्दा हुआ ऐं खाईन्दा हुआ मुंहिंजी मम्मी अ हर सॼो घर जो कमु पाण कंदी हुई सुबुह जो उथण सां ई असांखे ठाराहे संबराए करे इस्कूल मोकिलीन्दी हुई तंहिंखां पोइ मुंहिंजे पीउ खे टिफिन ठाहे ॾींदी हुई त जीअं हू पंहिंजे आफीस में खणी वञे मुंहिंजो पप्पा खे सॼो ॿाहिरि रूटीन कमु हून्दो हो उहो अठ ॾींहं घर खां ॿाहिरि रहन्दा हुआ त अठ ॾींहं मुंहिंजी मम्मी असां ॿारनि खे अकेले हथ सां संभालीन्दी हुई ऐट प्रेसैन्ट मुंहिंजी मम्मीअ जी उमिरि नाइन्टी फाई इयर आहे पर ऐट प्रेसैन्ट बि मुंहिंजी मम्मी हींअर बि पंहिंजा सभु जेके रूटीन कम आहिनि उहे पाण कंदी आहे हुनखे कंहिंजे कंहिं बि ॻाल्हि जी हुनखे पंहिंजो कंहिंजो साथु वठण जी कोशिशि न कंदी आहे थैन्क्यू